हैलो हां जी हां बनान्ने ठीक ऐ कदूं चाहिदा कल्ल अच्छा हां कोई गल्ल निं किन्ने किल्लो दा बनाना चलो कोई निं अच्छा चाकलेट फ्लेवर चाहिदा हां बनाई ओड़गे पर कल्ल किन्ने बजे तगर डिलीवर करना ठीक ऐ ठीक ऐ आओ आओ होई जाना पूरा दो किल्लो इ'यां लिखी ओड़ नेईं तां भेजी ओड़ेओ नेईं नांऽ शुं गै लिखना होर केह् लिखना दिक्खी लैयो भेजेओ मिगी फोटो दिक्खी लैगी फ्ही उस स्हाब दा भेजी ओड़गी ठीक ऐ ठीक ऐ ओह् कोई नी पेई जाना ज्हार बारां सौ तगर हूं नेईं करी ओड़गे डिलीवर तुस अपना अड्रैस भेजी ओड़ेओ नी हां ते फ्ही करी ओड़गे डिलीवर तुसें ई ठीक नाम केह् लिखना जागतै दा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक चलो कोई गल्ल निं ठीक ऐ ठीक ऐ ओके महाराज